हॅलो हय शिलकर ज्वेलर्स किदें जाय आ हा आ हा कसलें जाय किदें

हय तुमकां नवीन मॉडेल करपा जाय काय आमचें कडेन आशिल्लें तुमकां जाय आ हा बरें आसा मागीर

ना आयचो रेट जो आसा तो बावन हजार पांचशीं आसा कळ्ळें हय आ हा न्ही कसो किदें डिजायन तुमका जाय पळय ते पद्धतीन तें अशें मागी फेतयेचे हरशीं बांगर जे रेटीन आसा ते पद्धतीन आसा ते पद्धतीन येतलें पूण आतां मोडावाक वयतलें न्ही थोडें आनी ते पद्धतीन करुया कशें आसा तें आ केन्ना येता ना ना तशें व्हडलें ना पूण फेती आतां आसा न्ही मागीर

आमचें सादारण चारांक उगडटा आमी सांजचें कळ्ळें आठ पर्यंत आसा तिनसनां आनी सकाळची येतली जाल्यार सकाळी धा ते एक पर्यंत

येया तुमी घेवन किदें आसा तें कळ्ळें करुया आ आसा आसा सगळें तेजें चार्टूच आसा आमचे कडेन पळोवन मागीर तुमी सिलेक्ट करूं येता कळ्ळें आनी तें पद्धतीन मागीर करुया

हय हय हय आसा हा बरें बरें बरें बरें बरें